आमच्या हांगा मुखेल जनावरांच्यो जाती म्हणजे कोले आसात रानदुकोर आसा मोर खूब गावतात पोवपाक बिबटे वाग गावता पोवपाक सोंशे खूब आसात आतां सोंशे म्हणून गेले जाल्यार आमी सोंशे धोलींनी रावतात खूब ज्यो गुण्याच्यो धोली आसता थंयसर रावता मोर अशे झाडां कडेन रावतात आणी वाग बीन अशे खंयी धोलींनी रावतात तशेंच खूब जिवाणीं सुद्दां आसात तीं रावतात आनी तीं रोयणींनी रावतात आमी हांगसर रानजिवन वाटोवपा खातीर जे आमचीं जंगलां आसा तीं भायल्या लोकांक कंन्स्ट्रकशन करता तांकां विकपाचें बंद केलां दुसरें म्हणजे अशीं बेश्टीं फोंडकुलां मारून दवरल्या जितून पावसान उदक एक जमा जाता आनी तें जनावरांक उदीक गावता आनी तांकां सकयल गांवान येवपाची गरज पडना उदका खातीर आनी आमचे जे वन वन आसा जें रान आसा तें आमी मारपाचें झाडां मारपाचीं बंद केल्या जिणे करून रानजिवन वाठवलें वयता